भारत में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं जैसे बंगाली है मद्रासी है मारवाड़ी है मारवाड़ी में दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है बिहार में इट लिट्टी चोखा बनाया जाता है पंजाब में छोले भटूरे बनाए जाते हैं इस तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं लोकप्रिय भोजन में जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बहुत प्रसिद्ध है उसके साथ में मिर्ची के टिपोरे बनाए जाते हैं और मसालों के अंदर जो दैनि काम में लिए जाते हैं वह मिर्ची है गरम मसाला है दालचीनी है काली मिर्ची है लॉन्ग है इलायची है इस प्रकार से सभी मसाले बनाए जाते हैं